शारी आनी गांवच्या शाळां मद्दे आशिल्ले अंतरा बद्दल म्हजें मत गांवच्या शाळेक वता हांव गांवचेच शाळेंत शिकिल्लें सरकारी प्रथमीक शाळा अशें आसता तेजे नंतर गांवचे शाळेंत बाई मास्तर आसतात कोंकणी मराठींतल्यान शिक्षण दितात मागीर तशेंच मैदानी खेळ शिकयतात हाय जंप मारपाची लाँग जंप मारपाची कबड्डी क्रिकेट खोखो लगोऱ्यो धरच्यांनी खेळपाचें लिपच्यांनी खेळपाचें अशें गांवचे शाळेंत शिकयतात तस असले खेळ शारी शाळेंत शिकयनात शारी शाळेंत शारी शाळा ही हेतूंत भितर खूब मोठो फरक आसा शारी शाळेंत मोठ्ठे प्रमाणांत फी घेतली वता सहसा तुका एडमिशन मेळना तेंगेंलें शारी शाळेंत एडमिशनाक वता तेन्ना पयलीं इंटरव्हिव्यू जाता इंटरव्हिव्यूक समजा तुमगेलें भुरगें सिलेक्ट जालें जाल्यार शारी शाळेंत एडमिशन मेळटा तशें गांवचे शाळेंत ना गांवचे शाळेंत तूं कोणी एडमिशन करपाक शकता तेंय बी फुकट गांवचे शाळेंत फुकट युनीफाॅर्म मेळटा फुकट रेनकाॅट मेळटा गरीब भुरगें आसा जाल्यार तेका व्हंयो मेळटा फुकट नाॅटबूक फुकट मेळटात पूण शारी शाळेंत असलें कांयच फेसिलिटी मेळनात शारी शाळेंत अफ फक्त एडमिशन तूं कितले पयशे दिता त्या प्रमाणें तेंचें एडमिशन करतात आतां कशें आसा गांवचे शाळेंत गांवांत बालवाडी आसता बालवाडींतल्यान तूं मागीर बालवाडी शिकलो म्हणटगीर पयलेक पावता शारी शाळांत तशें ना नर्सरी केजी वन केजी टू तेजे नंतर पयली दुसरी तिसरी चवथी अशें करून तेंचे शिक्षण आसता पूण गांवच्या शाळेंत तशें शिक्षण ना गांवच्या शाळेंत बारीक बारीक गोश्टीचो आनंद घेवपाक मेळटा पावसांत सहल सहली जातात मागीर तुमगेलो नागपंचम सण साजरो केलो वता गांवच्या स्कुलांत पातोळ्यो करतात नवरात्रांक सरस्वतीचें पुजन करतात दिवाळेचे आकाश कंदील करपाक शिकयतात चवथीक माती हाडून गणपती कसो करपाचो हें गांवच्या असले सगळे सणां बद्दल म्हायती बिहती सगळ्या गांवचे शाळेंत मेळटा पूण शारी शाळेंत असले कांयच म्हायती दिनात शारी शाळेंत असलें कांयच शिकयनात म्हणून म्हाका गांवची शाळा ही खूब आवडटा